हम अपने बच्चे को स्कूल भेजतें है तो सरकारी स्कूल में भेजें वहाँ फ़िर गए बच्चे पढ़ने के लिए तो वहाँ पर न ही लेटिंग है न ही बाथरूम सही है बहुत गन्दा रहता है और मास्टर भी सही से पढ़ाते लिखाते नहीं है बच्चे घूमते रहते है खेलते रहतें हैं इधर उधर करतें है हम बच्चे को कहाँ पढ़ाएँ सही से पढ़ते नहीं तो प्राइवेट में हमने नाम दाखिला कराया नाम वहाँ जाते है पढ़ने लिखने के लिए तो वहाँ फ़िर जाते हैं तो वहाँ भी नहीं सही रहता है लेटिंग बाथरूम सफ़ाई नहीं रहता है प्राइवेट में थोड़ा सफ़ाई भी रहता है सरकारी में तो एकदम भी नहीं रहता है स सफ़ाई तो वहाँ जातें हैं वहाँ पढ़ने लिखने में थोड़ा सही है मास्टर भी कायदे से पढ़ाते लिखाते हैं औरे बच्चे घूमते नहीं ज़्यादा टाइम से पढ़ते हैं टाइम से आते हैं कोचिंग भी पढ़ने चले जाते हैं मास्टर भी घर को बड़ों को कहते हैं कि कायदे से आप पढ़ाइए लिखाइए घर पर बैठाकर उसको समझाइए पढ़ें लिखे तब स्कूल भेजा करो बढ़िया से नहा धोकर आए स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए अच्छा रहेगा बच्चे भी अच्छे रहेंगे खाना भी टाइम से बनाओ खिलाओ उन लोग को पढ़ाई लिखाई जानकारी दो हर एक चीज़ बताओ उसको कौन कैसे पढ़ाया जाता है कौन कैसे लिखाया जाता है मास्टर क्या बोले हैं पढ़ने लिखने के लिए उसको घर में अपना कोचिंग करिए पढ़िए लिखिए देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं कैसे गणित है की विज्ञान में का है या हिंदी है या तो पढ़ाने में हिन् पढ़ने के लिए किचन में जाकर देखिए